मां गुजरात सबै सबै कच्छ ज़िले में रहंदी आहियां जी मां गुजरात सबै जी वार त्योहारनि जी ॻाल्हि कयां कयां त सभिनीनि खां पहिरीं गुजरात जी गुजरातियुनि जो त्योहारु आहे नौराति जंहिं में मां दुर्गा मां दुर्गा मां दुर्गा जी पूॼा जो इहो ई तहिंवार नवरात्रियुनि नवरातियुनि ताईं मल्हायों वेंदो आहे जंहिं में गरबा रास कयी वेंदी आहे ॿियो आहे रण उत्सव जेको गुजरात जी कच्छ में नवम्बर खां शुरू थी होलीअ ताईं हलंदो आहे हिन में गीत संगीत नचणु टुपण ऐं लोक गीतनि जी ऐं कच्छी कलाऊं पेश कयूं वेंदियूं आहिनि टियों आहे चेटीचंड जे को सिंधियुनि जो नऊं साल करे मनायों वेंदो आहे जंहिं नंढिड़ा ॿार अलॻि अलॻि किरदारु खणी ऊठ सवारीअ ते वेंदा आहिनि ऐं धाम धूम सां छेॼूं झुमिरूं हणंदा परसादु विरिहाईंदा रेली कढंदा आहिनि चौथों आहे तिरमूरी हिन ॾींहुं घर घर जा नंढा वॾा सभई घर जे खुॾ ते तिर तिरनि जा लड्डू खाईंदे खाईंदे पेच बाजी लड़ाईंदा आहिनि